مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے اور اچھا لگتا ہے اور جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو پیدل ہی سفر کرتا ہوں کیوںکہ میرے لیے سفر کرنے کے لیے پہاڑی علاقے بہت معقول ہیں خاص طور پر برفیلے پہاڑوں میں جھرنے کا احساس انوکھا ہوتا ہے میں پہاڑی علاقوں کی طبیعت اور ان کی خوبصورتی سے متأثر ہوتا ہوں مجھے گھنے جنگلات بھی بہت زیادہ پسند ہیں وہاں کی خاموشی اور پرانے درختوں کی بو میری دلچسپی کو بڑھاتی ہےاور ہاں پہاڑوں پر غروب آفتاب کی خوبصورتی کا کوئی مقابل نہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا ہے اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میرے دل کو لبھاتی ہیں اور مجھے بہت اچھا احساس ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے